माबा जौ फानो नामा नोंस्रा बेसेबां जाखो दा बथ'लआवलाय गंसेयाव आयौ एफा दाम जाबाय गिलु बालु गिलु बालु आजां गाजां बायनानै लोंनो हानाय नङाहाय एसेबो खम गैया आरो गोदै गोसा बासो दाम होना लोंजायो दै फानथारबाय दाना लोंजाथारला होनबालाय फैसाया ओरैनो दैआवसो थांगोन दाम ल' लोंनायनि आधा काप आव नांनायबासो मोजां मोनो गोदै गोसाबासो जों लोंदों बायदि मोना जोंहा लस मोनो बायना लोंनायखौ गोदै गोसाबाथाय दामबाबो जेबो मोना बायना लोंनायबा लस मोनो बांद्राय नर'मखौ दामल' होसोमनानै लोंबाथाय उफाय गैया लोंनांगौबो जायो एखनबा मोनथारिआव लुबैबा थानोबो हाया लोंनांगौ जायो दे दंबालाय गंबेसे दङ साब्रै साबाजोंबा थोयोना थोआ देर बथ'ला रावनियावबो नागिरनानै मोनाबाथ' जाल्लासो जानोसै बबेयाव खबर लाबावनांगौ आंबो बारा दखान फानग्राखौ मिथिजोबा मालायनि न' न' बेरायनो बायो आं लाजिनो ओंखारसो गारो आंहा दे दा लायहोगोन आङो लोङाबाबो थानो हाया दाम गोसाबाबो लोंनांगौ जायो माथो खालामनो मोनाबो नालाय लोंग्राहाय साब्रै साबा जागोनखोमा आरो बेखौ लोंबासो ओंखामआबो खहाबो उन्दुनोबो ओंखारो नालाय बेनिखायनो बेखौ नङाबानो थानो हाया एसेबाबो लोंथारो लोंनो लुबैनायानो आजां गाजां नोंहाथ' लोङा ना ए लायजागोन दे बिदिबालाय दे दोनथ' दोनथ' दाहरथार आं लायगोन दोन हरनो नाङा रावनोबो हरनाङा लायथारगोन आं लायाबा माथो बबेहायथो मोनबावगोन आं बेखौनो थोरायनानै लोंसै एसे एसेनो राननानै थोरायनानै लोङाबा माथो दे

थोआ आलासि फैबाथ' बे थोयो नामा जों बेखौनो लोंगोन साब्रै साबासो जागोन मा नांगौ जोंहालाय आरैनो निरामिसआव जौ मोनबानो गग्ल' गाग्ला निरामिस ना जाया जाग्रा दंबाथ' बे जौआ थोआना बबेहाय जाग्रा मोनबाय थानो नांगौबा ओरैनो लोंगोन ओं जायो जोंना देर बथ'लबाबो एसे एसे लोंगोन बेनोबा थोयो भाजा फुजा नांबाय थाया सोलाबाखै दे

जों लोंग्राफोराबो गारा नालाय एसेबो लोंग्राफोराबो आजां गाजां लोंनाय जाबाय नालाय बयनियावबो आजां गाजां एखनब्ला लोंनो मोनथारा जौ लोंग्राफ्राबो बांद्राय जाथारबायना आयौ हारसा बर' गासैबो लोंजोबथारो हिनजाव हौवा जौ लोंग्रा गोजा हरनो नांला आंनो आवग्रि खाबायना आरसिथाखा बथ'लबाबो लायनोसै दाम गोसाबाबो नर'मबाबो लोंनांगौ जों दे माथो खालामनो मोनथाराबा दे उफाय गैया लायगोन दे हारसा बर' आजां गाजां

गिनांगौबाबो गिनानै गयो लोंग्राखौ नागिरबाबो मोनाबा नागिरसेयावबो मोना माथो नै सानानो बिदाय हरआनो बिदाय जालायो नै नागिरबाबो मोना लोंग्राखायनो थानो सुखुवाहाय उन्दुनोबो ओंखारा निन्दबो थाङा खहाबा बेखौ एसे मोनलोङाबाबो थानो सुखुवा दे जागोन दे बेखौ सिनथा खालामनो नाङा न'आवनो लोंगोन जों दे मालायनियाव जोंबा मा रायज्लायो मा रायज्लाया बै जौ दखानाव लोंजायाना जौ दखानाव असुबिदा जायो दे दे दे आं दा लायगोन दे दसे थानानै दे दे आं लायगोन रावनोबो दाहरल' दे दे दे दे दङ दंनाया आं ओंखाम ओंख्रि संबा दा दसे माबागोन थिनहरगोन दे आं सोलाबाबा मोनाद्रायोबा सङाबा गयो नोंस्रालाय रेगुलार जौ फानग्रा नालाय संनांखागोनना उफाय गैया संनांगौबो जायो ओरै जोबबा ओरै ओरै जोबबा ओरै रेदि रिदिम रिदि रिदां थायसे मावखांबा थायसे थायसे मावखांबा थायसे संनांगौ जायोना नोंसोरनालाय जौ फानग्रा नालाय उफाय गैया

बायनो थाखाय एफा बे थाइसे खमआवनो खम लुबैयो ना नों होनबा जायो एसे बारा मोनबा हामगौ अननानै एसे होबा हामगौ जौ फानग्राफ्रा नङो खदै र' गलायलायथारो जोङो आधा काप सो साखिनो होबा हामगौ नंलायलायो जोङो

जोंहाबा जौ दखानाव थांबा एसे आधा काप बारा होबा हामगौ नङो दे दे दे